हॅलो म्हजें नांव साइदत्त हांवें फ्लिपकार्ट वयल्यान बोटाचे यरफोन्स ऑर्डर केल्ले आनी ते कालूच म्हाका मेळ्ळ्या आनी सांगचे म्हटल्यार ते यरफोन्स इतके बरें आसा की हांव तुमकां सांगपाक सुद्दां शकना हांवें काळ्या कलराचे यरफोन्स ऑर्डर केल्ले ऑर्डर करच्या पयली हांवें सगल्या कस्टमरांचे रिव्यू वाचलेले तर सगल्यांचें रिव्यू बरें आसा म्हटल्यार हांवेंनुय चितले की हांव सुद्दां हे यरफोन्स घेतलो फ्लिपकार्टान के एल राहुलाचो फोटो घातलेलो आनी के एल राहुल बोटाचे यरफोन्स घालून आसलो तर ते यरफोन्स के एल राहुल जितको बरो दिसता तितकेत बरें वाजता तेचो आवाज म्हण तो की आवाज खूब निव्वळ आसा आनी हांवें ब्लूटूथ हेडफोन्स ऑर्डर केल्ले सो ताका वायर सुद्दां लावपाची गरज ना आनी हे यरफोन्स एकदा चार्ज केले की साठ वरां वाजतात म्हणून हे यरफोन्स खूब बरें आसा म्हाजे यरफोन्स म्हज्या फ्रेन्डसांक सुद्दां खुब आवडले ते सुद्दां म्हण लागले की आमकां सुद्दां तूं हे यरफोन्स दी यूज करपाक हांवें म्हटले ना हांवें ते कालूच घेतला पयली हांव थोडे दीस यूज करता मागीर तुमकां दिता आनी घरांत सुद्दां म्हाज्या मम्मीक म्हाज्या बापायक आनी म्हाज्या भयणीक सुद्दां म्हजे यरफोन्स खूब आवाडले भयण तर म्हणटा हे यरफोन्स तूं म्हाकाच दी पण हांवें म्हटले ना हे यरफोन्स म्हाजे हांवूच यूज करतलो हांवें म्हाज्या पयशांचे ते घेतला हाजो आवाज इतको बरो आसा की हांव तुका सांगपाक सुद्दां शकना तर हे यरफोन्स म्हाका खूब बरें दिसलें